हा काजल जय झूलेलाल काजल ॿियो बढ़िया ॿियो सभु ठीकु आहे कीअं यादि कयो अथई अॼु हा हा ॿियो सभु ठीकु आहे न हा पतो आहे न काजल कमु त हले पियो न रोड जो हा ॾाढी परेशानी त वञे थी न हाणे छा कयूं हेॾनि ॾींहंनि का कमु चालूं लॻो पियो आहे हा असांजे शुभम जा बि पेपर था हलनिसि न हा उहो त आहे न

हा हा काजल असांजो बि सॼो घर किनो थो थी वञे न ॻाडियूं था खणी अचनि सॼो घर बिल्कुलु गंदगी थी थी वञे बिल्कुलु एॾो किन थो थी वञे घर छा ॿुधायईं हा हा असांजी बि त यारहें बजे ईंदी आहे न कमु करे हली थी वञे न काल वासनि ॿ ॿ टे टे दफ़ा कमु थो करिणो पिए ॿियो असांजे घर में बि इहा हा न पोइ राति गौरव गाॾी खणी आयो आहे त गाॾी सॼी किनी पूरो घर ई पूरो किनो थी वियो आहे पूरो फ़र्श राति जो यारहें बजे धोतो आहे हा छाहे न हा उहो त आहे न हाणे छा कयूं नथा उहे ॿ ॾींहं अचनि था वरी कमु नथा करनि पिया वरी ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ था अचनि त चवई थी हल कंप्लेन करण हलूं हा सभु ॼणा गॾु हलूं न हा हा हा हल न भली मां पंहिंजे शुभम खे पुट खे बि वठी हलंदमि हा हा उहा त लिखिणी पवंदी न हिन खां बिना कमु ई न थींदो न मनु शुभम लिखी ॾींदो न पाणेई शुभम लिखी ॾींदो हा हा हा वठी हलंदासी न हा ऐं असांजे घर में चेरी बि आहे ॾाढो ॾके थी ऐं जेॾी महिल ॾिस त कमिरे में हा असांजे में असांजे घर में कुतो बि आहे ॾाढो ॾके थो जेॾी महिल कमु चालू आहे त हुन पलंग जे हेठां लिकी थी पिए ॾाढी परेशानी थी लॻे जेॾी महिल ॿाहिरि बि वठी था वञूसि न ॿाहिरि वठी वेंदा आहियूंसि त उहा बि वीचारी ॾके थी वञे ई नथी ॿ दफ़ा वञू टे दफ़ा मोटी मोटी थी अचे उअई त हू त आहे हा हू त आहे न हा त ॿुध न इअं कयो न कल्ह असां सभ ॼणा हलूं था ठीकु आहे पाड़े वारनि खे बि वठी था हलूं शुभीअ खे बि वठी था हलूं चऊंसि था न भई ई कमु कॾहिं ख़तमु थींदो हा हा हा जय झूलेलाल हा हा हा

हा हा हा हा जय झूलेलाल अचजांइ घुमणु